म्हाका बरोवपाक आवडटा आनीक बरयता आसतना ताजे पयली चिंतन करचे पडटा आनीक खुबदां बरोवपाचे जरी सर्जनशील आसले किंवा दिसाळ्यांचेर बरोवचे बरोवपाचे आसा लेख बरोवपाचे आसत जाल्यार ताजे फाटल्यान चिंतन हे सतत चालूं आसता आनी तातूंतल्यान मागीर विचार येत रावता आनी हांव तें बरयतां